हाँ नमस्ते हाँ हाँ हाँ और के साथ बोलिए क्या क्या चाहिए बहुत महंगा बारह लाख पन्द्रह लाख एक रूम नहीं देंगे सारा रूम देंगे पन्द्रह लाख बारह लाख मांग रहे आप दीजिए सब चीज़ है कोई चीज़ बाकी नहीं हाँ हाँ हाँ एको रुपैया कम ज़्यादा ना होई बहुत महंगा है आज कल देखा था ज़मीन कितनी महँगी ठीक बा अरे पहले देखो तो कितना है कितना नाय कहाँ देखो हो भाई अभी अभी दूर दूर से बात कर रहे हो पाँचे कमरा के बात करे ही बाट बहुत ग्यारह बारह लेकिन पाँचे कमरा देव ठीक है अमार तोहार पटवे ना करी लागत बा हमार तोहार पटे ना का दइ देवो पाँचे कमरा देव लेकिन पूरे घर के नाय वही समझौ वही और हाँ पाँचे कमरा दियब ठीक बा हाँ और दो लैटरीन दो बाथरूम दो किचन हाँ ठीक है लाइट वाईट सब है नमस्ते नमस्ते